हैलो आ रे सौगंध आज जो बनाय समझ शमे अयलौं हँ आज तोरा ई समझमे अइलो क्लासमे आइ तो क्लास एलिहे कहाँ एलिहे आज आइ हम की बतेली बता पहिले तो आज हमे पढ़ेलिय डेटा स्ट्रक्चर मे शोर्टिंग के मेथड क्विक शॉर्ट ओ कल

ओ कल थोड़ा बहुत पढैकऽ अइहैं हमे नोट्स भेज दैहियों हँ अभी आ ओकर बाद कल पैढ़कऽ अइहैं तौं आ पप्पा क साथ अइहैं कल हम तोरा पप्पासॅं बत करयके अइ तोरा पढ़य लिखयमे आजकल मन नहि लागै छौं हम तोरा देखैत हइयो आजकल तोरा ख़ाली छोरी सब संगे रहै छिही पढ़ै लिखै छी नहि तोरा खेल कूदमे खूब ध्यान हौं आज कल हम तऽ सब समझ पारियो कल्हे कल्हे तोरा शाममे हम देखलियौ गाड़ी से एकदम हन हननै चलिते एलिही आयँ बुझै छी केकरो तू पहले बताही तू बुझै छी केकरो ई नहि की मास्टर के देखली तऽ प्रणाम उरनाम करिए ओ सब संस्कार भूलि गेलिही कोई आओर छै तोहर सब सब्जेक्ट के मास्टर सॅं हम पूछलियौ एको गो सब्जेक्ट मे तोरा अच्छा स्कोर नहि करैत अहि लास्ट टेस्ट मे विकल समय रहय

प्रसून सर सॅं पूछलियौ तोहर जावा वला मास्टर से जावा मे जबाबे नहि दै छिही की बात है अँ तोरा की छौं और मास्टर के समझ मे नहि आबै छौं टीचर इतना अच्छा से पढ़ाबै छौं तहियो तो जवाब नहि दै पाबै छी नहि एक बारमे भए जाइ छै तोरा कयल तों कल क्लास अहिहे तब तोरा हम पप्पा के बतेबै छियौ सब रिपोर्ट हम कल देबौ पप्पा के तों कल आही ने पप्पा के साथे तब तोरा हम बताबै छियौ ठीक है कल आबिहे तऽ एकदम टाइम पे अबिहे ने तऽ तू लेट आबहिय तब तोरा हम बतेबौ हमर चेम्बर मे काल्हि पहुँच जहिए ठीक छै तऽ रखै छियौ